आमच्या पारोडा गांवांत जायते पर्यटक भोंवडेक येतात आमच्या गांवांत फामाद देवळां आसात चंद्रेश्वर भुतनाथ देवस्थान म्हादेव देवस्थान तशेंच कुशावाती उदकाची न्हंय आसा आमच्या गांवांत पुर्तुगेजां तेंपा वयलीं व्हडलीं घरां आसात चांद्रा ह्या वाठारान मिनेजीस ब्रगांज हाचे घर आसा ते पळोवपाक भारताचे तशेंच भायले पर्यटक येतात चांद्रा ह्या गांवान पुर्तुगेज तेंपावयले इतिहास पळोवंक मेळटात कारण चांद्रा पुर्तुगेज तेंपाावयले गोंयचें राजधानी शार आसलें